त मूंखे मुर्तियूं ठाहिण जो जाम शौंक़ु आहे मूंखे स्क्लप्टिंग करण जाम वणंदो आहे त हिकु दफ़ो मां अ ईअं गणेश चतुर्थी अचनि वारी हुई त हुनखां वीह ॾींहं पहियों मां गणपतिअ जी मुर्ती ठाही हुई अ मूंखे ग मां ह हर साल मां ई ठाहींदी आहियां मुंहिंजी घर लाइ गणपति जी मुर्ती मूंखे जाम वणंदी आहे अ ईअं स्कलप्टिंग करण त मां धीरे धीरे ठाहिण शुरू कई हुई क्लह मिटीअ खे ईअं आकार ॾिनो पोइ हुनखे कलर कयो हुनजो सुठी तरह सां बाजट ठाहियो गणपतिअ जो जाम सुंदर ठाहियो हुयो मां पोइ हिकदमि सुंदर कलर वलर सब ठाहे छॾियो हुयो मां हिकदमि सॼो ईअं बारीक़ी सां कम कयो हुयो मां सॼो जाम सुठो कयो हुयो पोइ गणपतिअ खां अ गणेश चतुर्थी अचनि वारी हुई त हुनजे पंज ॾींहं पहिरियों मुंहिंजे घर में अ मुंहिंजा माइटु अची विया हुया ॿार बि हुया अ मुंहिंजी चाची चाचा सभु हुया त मां गणपतिअ जी मूर्ती मुंहिंजे रूम में रखी हुई मां पंहिंजे रूम में रखी हुई सुठी तरह सां पोइ छा थियो सभु ॿाहिरि रोटी खाइणु वेठा हुया मुंहिंजो नंढो भाउ जाम नंढो ॿ टे साल जो हूंदो त हुनखे रोटी न पई वणेसि त उहो हली वियो मुंहिंजे रूम में भजी करे हली वियो मस्ती करे पियो त मां हुन मस्ती मस्तीअ में हीअं मां मथे कपिड़ो लॻायो हुयो गनपति जे मुर्तीअ ते त हुन हीअं जोर सां हीअं कपिड़ो खयईं त हुनजो गनपतिअ जो मुर्तीअ जो हथु खंडित थी वियो पंज ॾींहं पहिरियों मुंहिंजी सुंदर गनपतिअ जी मूर्ती जो हथु खंडित थियो अ मूंखे ॾाढो दुख थियो पर उहो बि ॿारु हुयो छा चवां ॿारु खे थी वेंदियूं आहे ग़लती त मुंहिंजे लाइ ईहा हिकु चुनौती अची वई हुई की पंजनि ॾींहंनि में अहिड़ी ई सुंदर मुर्ती ठाहिणी आहे पर अहिड़ी सुंदर मूर्ती ठाहिणी मां कोशिशि कयां बि पोइ सामान बि सॼो ख़तम थी वियो हुयो सभु थी वियो पोइ मां सामान वठणु वयमि पोइ सामान वठणु वयमि पोइ मतिलबु हिक ॾींहं ॿ ॾींहं लॻा सामान वठी अचनि में छोकी जाम परे हिते आसे पासे त मिलंदो न आहे मुंहिंजे घर जे त मां सामान वठी आयमि पोइ मां हुनखे धीरे धीरे आकार ॾिनो पहिरियों जीअं दुख बि हुयो थोरो दिलि में की मुंहिंजी मूर्ती पहिरां वारी टुटी वई त मां धीरे धीरे आकार ॾिनो गणपतिअ जी मूर्तीअ खे त हुते धीरे धीरे आकार ॾिनो जाम पहिरां खां थोरी नंढी ठही हुई पर जाम सुठी हुई त मां हीअं बारीक़ीअ खां हुते हुनजी हथ ठाहिया हुनजा पेर ठाहिया हुनजा कन वार सूंड जाम सुठी तरह सां सभु ठाहियो पोइ धीरे धीरे हुनजी अखि खे आकार ॾिनो पोइ हुनखे कलर कयो पोइ धी हीअ हीअ सभु करण में मूंखे चारि ॾींहं थी विया हुया गणेश चतुर्थीअ में हिकु ई ॾींहुं हुयो हिकु ई राति हुई मां वटि ख़ाली कलर बाक़ी हुयो सब कुझु बाक़ी हुयो ख़ाली आकार ॾिनो हुयो मां मां सॼी राति सॼी राति जागी हुयमि मां गणेश चतुर्थी राति गणेश चतुर्थी अचनि वारी हुई हुन राति त मां सॼी जागी हुयमि सॼो ॾींहुं वेही करे सॼी राति मां वेही करे कलर कयो हुयो हुन गणेश जी मुर्तीअ ते पोइ सुबुह जो मां उथी अ मां सुबुह जो मम्मी उथी पप्पा उथो पोइ ॾिसईं की एॾी सुंदर मूर्ती ठाही हुई मां जाम सुंदर मूर्ती ठाही हुई त हेसि हिन हिनखां हीअं नी ख़बर पए की अ मां अहिड़ी पहिरों एॾी मस्तु मूर्ती ठाही हुई पोइ मूंखे उहा टुटी पई त मां वटि चुनौती अची वई की पंजनि ॾींहंनि में अहिड़ी सुठी मूर्ती ठाहिणी हुई मूंखे त मां इहे चुनौतीअ खे पूरो कयो ऐं जाम सुंदर मूर्ती ठाही हुई मां